ہمارے علاقے کے لوگ خاص طور سے سبھی علاقوں میں سفر کرتے ہیں اس میں سے خاص جگہیں ممبئی دلّی کولکاتہ پنجاب سبھی جگہ جاتے ہیں جس میں سے کچھ لوگ گھومنے کے کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگ پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کمائی کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو میرا سب سے پہلا سفر حیدرآباد کا تھا میں ایک پڑھائی کرنے کے لیے گیا تھا پہلی بار اور وہ سفر بہت ہی اچّھا تھا اچّھا اس لیے تھا کیونکہ میں فرسٹ ٹائم گھر سے باہر کہیں سفر کر رہا تھا اور زیادہ دور تک سفر کر رہا تھا وہ اس لیے بھی بہت اچّھا تھا اور اس سفڑ کے دوران ہمارے کو بہت سارے دوست بھی تھے اور سب سے ٹرین کی بہت بہت زیادہ انجوائے کیا اور ابھی پھر سے میں سفر پر جانے والا ہوں ممبئی کی سفرپہ اور وہ ہمارا پرپس ہے کمائی کرنا اور ماشاء اللّہ کمائی کرنا بھی ایک بہت ضروری ہے اور اس سفر پہ جانا بھی بہت ضروری ہے تو سفر کرنا مجھے بہت زیادہ اچّھا لگتا ہے اور ٹرین سے اور بھی زیادہ اچّھا لگتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے دوست رہتے ہیں سبھی کے ساتھ فن کرتے ہوئے جاتے ہیں تو بہت زیادہ پسند ہے اور ممبئی میں بہت ساری جگہ ہیں جو گھومنے کے لیے بھی بنتے ہیں تو وہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں خاص طور سے انڈیا گیٹ گیٹ وے آف انڈیا تاج ہوٹل جوہو چوپاٹھی وغیرہ وغیرہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ جا کر گھومتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سفڑ پہ ہی جاتے ہیں تو سفر کرنا اچھا لگتا ہے شکریہ